कढ़ी चांवर दालि पकवान भिंडी पटाटा भुगल चांवर बिह पटाटा पटाटा टमाटो गोगरे जी भाॼी गुलन जी भाॼी स्वांजरे जी भाॼी पूड़ी भाॼी लोलो कोकी साई भाॼी चावर सेल मानी तरियलु भाॼी